हमे गाय पालै छियै गाय पालै छियै गायके जे छै देखभाल अच्छा तरहसँ करै छियै गाय हमरा दूध दै छै दूधसँ घरमे बालबच्चा सभ खाइ पियै छै

बाजारमे बेचबो करै छियै जकरा बेच करि कऽ इएह गायकेँ पौष्टिक आहार खरीद कऽ खिलबै छियै ओहिसँ दूध बढ़ै छै गायसँ हमरा बहुत फायदा छै गायसँ जे हइ गोबर हमरा प्राप्त होइ छै गोबर जे छै खेतमे खादके रूपमे हम डालै छियै तऽ ओहिसँ जे छै फसलके बढ़ोतरी होइ छै रासायनिक खादसँ ताकतवर होइ छै गोबर खाद आओर गायके सुरक्षा हम घर बनयने छियै ओकरे अन्दर बान्है छियै सुबहमे बाहर खुट्टामे बान्है छियै रातिमे जे हइ घरके अन्दर ओकरा बान्हि कऽ रखै छियै ओकर खाना पीना गायके जे छै सानी भुस्सा चोकर अनाज घट्ठा ईसभ ओकरा खिलायल जाइ छै खिलबै छियै आओर ओहिसँ जे छै दूध हमरा प्राप्त होइ छै दूध विशेषकर होइ छै दूध गाय बहुत अच्छा जानवर होइ छै गाय मायके समान हइ